में इक पार्सल में इक आडर कीता हा में इक कुछ मंगवाए दा होर ओह् में इन्नी डिले उ'नें मेरा आडर डिले कीता थोह्ड़ा लेट होई गेआ में अपनें कम्मै बिच्च बिजी रेही में उ'नेंगी में ओह् चाहिदा हा जरूरी हा होर में उ'नेंगी फोन करा नी होर ओह् ना ही मेरा फोन चुक्कै दे होर हून में प्रॉब्लम बिच्च फसी दी होर में तुसेंगी पुच्छना चाहन्नीं कि हून में केह् कीता जाए मेरा जेह्ड़ा रिफंड ऐ ओह् बापस मिगी मिलना चाहिदा जां ओह् मतलब कि उ'नें मिगी फ्ही दबारा देना चाहि्दा रि रि मतलब दबारा मिगी ओह् पार्सल देना चाहि्दी ऐ